आथिखालनि इडुकेसन सिस्तेमखौ जों नायोबा स्पेसियेलि गथ'फोरनि थाखाया जायफ्रा प्रायमारि स्कुल एबा हाइस्कुलसिमआव सिनियर सेकेन्डारिसिमावनो गथ'फोरनि थाखाय गोबां हेभि मोनसे फरायनायनि मो जाबसिननाया दं बेनिखायनो पेरेन्टसफ्रा एबा बिमा बिफाफ्रा गथ' गथायनि बिमा बिफाफ्रा गावसिनि गथ'फोरखौ स्कुल गखांनायनि उनाव टुइसनफोरखौ होयो खिन्थु जों माब्लाबा नुयो स्कुलफ्रावहाय बिसोरो फुंनिफ्राय लानानै सानसे अलमस्ट फर अ' क्लक अर लाइक इभेनिंसिम थानांगौ गोनां जायो आरो गोबां नखरफ्रा जायफ्रा सापर्ट खालामनो हायो बिसोरो गावसिनि गथ'फोरखौ स्कुल गखांनायनि उनावनो टुइस्चनफ्रावहाय होयो आरो दा बेवहाय गथ'फोरनि केपासिटिखौ नायनानै जोङो गथ'फोरनो पार्दनखौ होनांगौ बिसिनो रेसपन्सिबिलिटिखौ होनांगौ सोरबा स्पर्टसाव मोजां मोनो स्पर्टसाव थांनो हागोन खिन्थु पेरेन्टसफ्रा जोंना बांसिन बिदिनो प्राइभेटफ्राव बा टुइस्सनफ्राव हगारहरो जोङो मेक्सिमाम दासो मानि दानि आथिखालनि माखासे बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरनि इन्टारेस्टफोरखौ होसोसै खिन्थु गोबां बिमा बिफाफोरा दासिमबो फरायनायखौनो बांसिन प्रायमारि इम्परटेन्स होनानै प्रायमारि हिसाबै लानानै गथ'फोरखौ टुइएसनाव होयो बियो बेरा फारसेजों मोजांबो गथ'आ जुदि इन्टेरेस्टबा प्रेसारआ खम जायोबा बे लानो हायो आरो बे प्राइभेट एबा टुइस्सनफ्रा गोबां माखासे जायफ्रा जब मोनै मानसिफोर जिखुनु गभ्टमेन्ट जब मोनै मानसिफोर जब गोयै मानसिफोर जबलेस मानसिफोर आनइमप्लइ मानसिफोरनि थाखायबो इनकम सर्सनि थाखाय मोनसे उफाय आरो दा बेनिखायनो बिथांमोननि थाखायबो बियो मोजां खिन्थु गोबां समाव माने जों स्कुलफ्राव एसे स्कुलफोरनि माखासे टीचार्सफ्रा प्राइभेट लाखायो होन्नानै माखासे टीचार्सफ्रा इम्परटेन्स होया फोरोंनायखौ माब्लाबा हम वर्कस हरनानै गथ'फोरखौ न'आव लिरहोनानै लाबो टुइसनाव फोरोंखायो बेफोरबायदि मोनसे साननाय बेफोरखौबो जों नुदों बेनिखायनो स्कुल स्कुलआवबो बेबायदिनो इडुकेसन सिस्टेमा दाउन जायो प्राइभेटफोर थायोबा बेवहाय मोजांबो दं गाज्रिबो दं खिन्थु आं मोजांजोंबो थांनाय नङा गाज्रिजोंबो थांनाय नङा स्कुल गखांनायनि उनाव बेलासि समाव गथ'फोरा टुइसन लायोब्ला लानो हागोन जायफ्रा केपासिटि दङ आरो जायफ्रा केपासिटि गैया बिसोरो लानो हायाबा गावनि न'फ्राव फरायनो आरो गावनि हबि हबिसफोरजों गावनि इन्टारेस्टफोरजों थांनाया थांनाया मोजां आं बेखौ सानो